ब्रह्माण्डके विकास तऽ मूल रूपसँ एक सए चालिस ईसापूर्वमे ही भेलय जकर जे छै खोज जे छै पादरी साहब ए वी जॉर्ज लेमैत्रे केलकै आ खगोल वैज्ञानिक रहै तऽ उएह जे छै ओतयसँ जे छै खोज केलकै लेकिन जे छै ग्रहके गतिके नियमके बारेमे गैलीलियो बतेलकै रहए आर जे छै आगू चलि कऽ जे छै ओकर विकास भेलै जेकि लोक एक ही कक्षामे जे छै हुनका कहलकै कि हँ ई सम्मिलित रूपसँ जे छै से छै आओर ओकरा जे छै विकास भऽ रहल छै आर उएह विकास जे छै धीरे धीरे धीरे ब्रह्माण्डके खोजके रहस्यके बारेमे निकललै आओर हुनका जे छै कहि सकै छियै कि एक सए चालिस ईसवीमे जखन ए वी जॉर्ज लेमैत्रे केलकै तऽ उस समयमे जे छै पृथ्वीएके जे छै ब्रह्माण्डके बहुत मेन केन्द्र कहलकै लेकिन आगूमे चलिके जखन गैलीलियो साहब ओकर खोज केलकै तऽ कहलकै कि नहि पृथ्वी जे छै मूल केन्द्र नहि छै तऽ मूल केन्द्र छै सूरज जकर चारो ओर जे छै नओ ग्रह चक्कर लगाबै छै लेकिन जे छै प्लूटो जे छै एक दोसर ग्रहके ओवर्लैपिंग करै रहै ताहि लए कऽ जे आगू चलि कऽ ओकरा प्लूटोके जे छै ग्रहके अथीसँ हटा देलकै